अब मतलब जो नृत्य है वो तो बोलते हैं कि भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है तो हमारे यहाँ भी होते हैं नृत्य होते हैं हमारे गाँव के पास एक अथवास करके जगह है वहाँ पे इक मोर के पंख की डाल बनाके उस दिवाली के बाद और अपने होली के बाद तो ढ़ाला मैया बनाई जाती हैं और ढ़ाला मैया को नृत्य कराया जाता है तो ढोलक मंजीरे झांझे के साथ लोग ढाला मैया को नृत्य कराते हैं और सब पूरा वहाँ जो भी लोग इखट्टे होते हैं वो मिलके नृत्य करते हैं और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि घर परिवारो में आम कार्यक्रमों में नृत्य चलता ही है